میں جو ہے تمام ہی زبانوں میں خبر دیکھنے کا شوقین ہوں ہمارے علاقے میں طرح طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں اردو ہندی انگلس بھوجپوری وغیرہ وغیرہ ہم اکثر خبروں کو جو ہے اردو یا ہندی میں دیکھتے ہیں لیکن مجھے جو ہے شوق ہے جس زبان میں خبر دیکھنے کا وہ اردو اور انگلش دونوں ہے ہماری مقامی زبان جو ہے وہ دیہاتی اردو ہے ہمارے علاقے میں بہت سارے نیوز میڈیا ہیں چینلس ہیں جیسے الہلال ٹی وی اور ہمارے علاقے کے ایک رپورٹر ہیں روشن لال رپورٹر الہلال ٹی وی جو ہے بہت ہی بہترین میڈیا پلیٹفام ہے جہاں سے ہمیں بہت ہی مفید مفید چیزیں اور بہت ہی اچھی اچھی باتیں پتہ چلتی ہیں اور یہ ایک بہت زبردست میڈیا چینل